ہیلو آپ سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں میں نے آڈر دیا تھا اپنے کھانے کا مجھے بہت زوروں سے بھوک لگ رہی ہے اور ابھی تک آپ کا آڈر نہیں آیا ہے ڈلیور نہیں ہوا ہے آپ مجھے بتا دیجیے کتنی دیر تک آڈر ہوگا اور مجھے بہت ہی زوروں سے بھوک لگ رہی ہے اس لیے میں نے جلدی آڈر کیا تھا پلیز آپ کا ڈلیوری بوائے کال بھی نہیں اٹھا رہا ہے یا پھر وہ ٹریفک میں پھنس گیا ہے میری کال بالکل پک اپ نہیں کر رہا ہے مجھے بہت زوروں سے بھوک لگی ہے آپ مجھے بتا دیجیے کہ اسے کتنا ٹائم لگے گا کیوںکہ مجھے بہت زیادہ زوروں سے بھوک لگ رہی ہے اس لیے میں کھانا جلد سے جلد منگانا چاہتی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہو پائے گا تو مجھے بتا دیجیے میں اپنا آڈر کینسل کر دوں گی اور میں کہیں اور سے آڈر ڈلیور کرا لوں گی پلیز میرے کو جلدی بتائیے کیوںکہ میرے کو بہت ہی زیادہ بھوک لگی ہے اسی لیے آپ جلد سے جلد میرا آڈر ڈلیور کرائیں اپنے ڈلیوری بوائے کو کال کر کے پوچھیں کہ وہ کہا ہے پلیز ورنہ میں آڈر کینسل کر دوں گی اپنا